हम सभी दोस्त लोग साथ मिलकर जो है गर्मियों की छुट्टीयों में बाइक ट्रिपिंग पर जाते हैं क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ जो होती हैं वही ऐसा समय होता है हमारे पास खाली समय होता है कि हम जो है बाइक ट्रिपिंग कर सकें क्योंकि अन्य जो समय होते हैं वो हमारे जीवन के जैसा कि बरसात वरसात ये सब मौसम हो गए तो उनमें हमको टाइम नहीं मिल पाता है कि हम ट्रिपिंग व्रिप्पिंग वगैरह वगैरह कर सके गर्मी की छुट्टियाँ जो होती है वह हमें जो है वह अवसर देती है कि हम बाइक ट्रिपिंग कर सकें और जब हम दोस्त लोग सब लोग साथ मिलकर बाइक ट्रिपिंग करने जाते हैं तो हम कहीं बाहर ही जाते हैं नए लोगों से मिलते हैं उनसे घुलते मिलते हैं और उनकी भाषाएँ जो होती है सीखते हैं हमें एक प्रकार से ज्ञान ही प्राप्त होता है और जब हम बाइक ट्रिपिंग पर जाते हैं तो हम जो है जाते समय अगर हमको भूख लग गई तो हम कहीं पे रास्ते में रुक कर ही कहीं स्ट्रीट फूड मतलब जो मतलब बगल की जो मतलब होते हैं जैसे चाऊमीन बर्गर ये सब पे रुककर खा लेते हैं या कहीं पे ढाबा होता है तो ढाबे पे हम लोग रुककर खा लेते हैं हमें जो है ये सब जो है समय व्यतीत करना हमको बहुत ही अच्छा लगता है और हम अपने जो व्यस्त जीवन में जो समय निकाल पाते हैं जैसे आपको हमने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में हमारा वही एक समय होता है कि हम बाइक ट्रिपिंग कर सके कहीं पर घूम सके तो हम दोस्त लोग जो होते हैं साथ में लेकर बाइक ट्रिपिंग करते हैं या अगर दोस्त लोग ना हो तो किसी बाइकरों के ग्रुप को ज्वाइन कर ले वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके ग्रुप में ज्वाइन कर कर भी हम जो है ट्रिपिंग कर सकते हैं और जैसा कि आप बाइकरों को जानते हैं वो गाड़ियाँ कैसे चलाते हैं जो कि हम सब लोग को बहुत ही अच्छा लगता है जैसे वह गाड़ियाँ चलाते हैं जैसे कि आप जानते हैं वेल्ली मारते हैं गाड़ियाँ लहराते हैं यह सब जो है हम लोगों को आजकल जो है आधुनिक जीवन में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत से लोग जो होते हैं बाइकरों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं उनको बहुत ही लोकप्रियता देते हैं और उनके साथ घूमना फिरना और अच्छी अच्छी जगह जाकर के जा के घूमना बहुत से लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि उनके जो बाइक चलाने की जो स्टाइल होती है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है इस वजह से बहुत से लोग जो है बाइक ट्रिपिंग करना पसंद करते हैं और रही बात अगर आप दोस्तों के साथ बाइक ट्रिपिंग करते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत ही आनंद हो आनंद महसूस होगा और वो बाइक ट्रिपिंग आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि दोस्त लोग जो होते हैं वो अपने बहुत ही दिल के पास होते हैं उनसे आप कोई भी बात कर सकते हैं जो बात आप अपने माता पिता से खाने में हिचकते हैं लेकिन वो बात आप दोस्तों से बहुत ही खुले मन से कह सकते हैं किसी भी प्रकार की हिचक नहीं होती है और दोस्तों के साथ आपका जो है बहुत ही अच्छा संबंध होता है उनसे आप कोई सी भी बातें शेयर कर सकते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि ट्रिपिंग के बारे में वह आप गर्मी की छुट्टियों में ही कर सकते हैं और आप जो है अपने व्यस्त जीवन में जो समय निकाल पाते हैं वो आप आप घूम सकते हैं या फिर अन्य कोई भी चीज़ें कर सकते हैं लेकिन जो है एक बाइक ट्रिपिंग की जो है प्लानिंग होती है वो गर्मियों की छुट्टीयों से पहले ही होती है क्योंकि गर्मियों छुट्टियाँ जब तक आती आती रहती है तब तक हम लोग की प्लानिंग जो है कंप्लीट हो चुकी होती है और बाकी जो व्यस्त जीवन होता है वो तो व्यस्त जीवन ही रहता है क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ें या कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्यस्त जीवन में अगर हम कोई भी चीज करेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएगी और जो हमारी ये छुट्टियाँ होती है ये छुट्टियाँ हमारी इसीलिए होती है कि हम जो है अपने आसपास के लोगों को जाने समझे घूमे टहले क्योंकि घूमने टहलने से भी जो होता है हमें ज्ञान प्राप्त होता है अगर आप नई नई चीज़ें देखेंगे उनको समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जैसे की आप आगरा का ताजमहल देख सकते हैं वहाँ पर भी आप जाएँगे तो आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा और दिल्ली का जो है लोटस टेंपल जिसको कमल कमल मंदिर कहते हैं उसको भी आप अगर आप घूमेंगे तो आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा आप लाल किला जा सकते हैं चारमीनार जा सकते हैं कुतुबमीनार जा सकते हैं ऐसे बहुत सी इमारतें बहुत सी जो बहुत सी जगह जो आप जाके जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इसलिए घूमने टहलने भी उतना जरुरी है जितना जरूरी आपका पढ़ना लिखना है क्योंकि हर चीज़ें जो है अगर आप प्रेक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा और आप उसको अच्छे से पढ़ और समझ भी सकेंगे क्योंकि हर चीज़ें अगर किताब से पड़ेंगे तो आपको समझ में तो आएगा लेकिन ज़्यादा अच्छे से समझ तब आएगा जब उसको आप प्रैक्टिकली करेंगे इसीलिए हमको बाइक ट्रिपिंग करना चाहिए और दोस्तों के साथ अगर हम बाइक ट्रिपिंग करते हैं तो हमको बहुत ही आनंद प्राप्त होता है और जैसा कि आप जानते हैं ट्रिपिंग करना आजकल शरीर को अच्छा लगता है कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ट्रिपिंग करना अच्छा नहीं लगता है